हरिओम योगा आसन हिकु सुठो आसन आहे योगा सभिनि खे करणु खपे योगा में ॾाढा फ़ाइदा आहिनि योगा सां कॾहिं कोई बीमारी न ईंदी आहे योगा में खाइण पीअण बि हल्को खाइणु खपे जीअं त मूङ दलियो पोहा इहो सभु खाईंदासीं योगा करण सां कोई बि बीमारी न ईंदी आहे स्वास्थ्य हिकदमि सुठो रहंदो आहे ऐं कहिड़ी बि बीमारी न ईंदी आहे पाण योगा रोज़ु करणु खपे पाण योगा रोज़ु कंदासीं त पंहिंजो मनु शांति रहंदो मनु शांति रहंदो त घर बि शांति रहंदो पाण खे योगा रोज़ु करणु खपे ऐं योगा खां पोइ हल्को फुल्को खाइण खपे हल्को फुल्को खाइण सां पंहिंजो शरीर हिकदमि स्वस्थ रहंदो ऐं शु शुद्ध शाकाहारी खाइणु खपे मासाहारी न खाइणु खपे हल्को फुल्को खाईंदासीं त पाण शांतीअ सां ज़िंदगी जीअंदासीं पाण खे हिकु सु सुठी ज़िंदगी जीअणी आहे त योगा करणु खपे योगा घर में बि पाण करे सघूं था ज़रूरी न आहे पाण ॿाहिरि कयूं योगा में ॾाढा आसन आहिनि सूर्य नमस्कार कयो कपालभाति कयो अनुलोम विलोम कयो पाण करे सघूं था योगा योगा सां मोटापो न ईंदो आहे उन सां पंहिंजो शरीर हल्को ऐं सुठो थी वेंदो आहे योगा करण सां पाण खे शरीर हल्को थी वेंदो रोज़ु योगा करणु खपे हरिओम